नोंथाङा बारबि रेसथुरेन्टनि मेनेजार दा आं नोंथांनोहाय मोनसे बस्थुफोर अर्दार खालामहरदोंमोन पिज्जा सिक्कोन ललिपप ओमफ्राय मम' अर्दार खालामहरदोंमोन ओमफ्राय आंहा दा मानसिफोर फारथि दङमोन नालाय बिनि थाखाय आं नोंथांनियाव आव पिज्जा दसथा अर्दार खालामहरदोंमोन ओमफ्राय मम' फुल फुल मोनबा ओमफ्राय सिक्कोन ललिपपआ फुल फुल दसथा अर्दार खालामहरदोंमोन नाथाय दा आंहा फारथियावहाय एसे फैनांगौ मानसिफोरा खमायबाय बिनि थाखायनो आंहा मोनसे आइथेमखौ खमायना गोनां जानायसै बिनिखायनो नोंथांनिसिम खमायनो हागोन नामा सोंहरनो सान्दोंमोन आङो बे आंनि पिज्जा जि था अरदार खालामनायखौ आङो दा मोनबा थाल' नांसिगौ बिनिखायनो बे मोनबाखौहाय अननानै नोंथाङा खमायनो हागोन नामा बेखौनो आङो सोंहरनो थाखाय नोंथांजों रायलायहरनाय जाबाय अननानै नोंथाङा खमायना होदो मोनो होनोब्ला आंहा दा फारथियावहाय फैग्रा मानसिफ्राबो खमायबाय दा बिसोरो जाजोबनो हायाब्ला आंनिया फैसाया लस जागोन बिनिखायनो नोंथांनिबो लस जायालासिनो एबा आंनिफ्रायबो फैसाया लस जायालासिनो जाहाथे नोंथाङा बे मोनसे क्वानटिटिखौहाय खमायना होयो मोनबा क्वानटिटिखौ बेखौनो आङो नोंथांनियाव अर्दार खालामनायखौ क्वानटिटि खमायनो थाखाय बुंहरनाय जादों